محترم مجھے آج اطلاع موصول ہوئی ہے کہ میرا آرڈر نمبر ایک دو تین چار پانچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے تاہم مجھے یہ آرڈر موصول نہیں ہوا ہے براہ کرم اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے میں میری مدد کریں اور مجھے اطلاع دیں کہ میرا آرڈر کہاں ہے براہ کرم اس مسئلے کا جائزہ لیں اور مجھے آگاہ کریں کہ میرا آرڈر کہاں ہے میں آپ کی فوری مدد کا منتظر ہوں